भारत दी जेह्ड़ी धरती ऐ उत्थै केईं सपूत ऐ केईं राजा महाराजा जन्म लैता ते अगर अस थुआढ़े महाराजा दी गल्ल करचै ते उन्दे च जि'यां पोरस दा जन्म पजांब च होएआ चनाब ते झेलम नदी दे कनारै ते ओह् बड़े होइयै इक राजा बनें ते अपनी प्रजा आस्तै हर इक कम्म कीता ते उ'नें अलएगजेंड़र जेह्ड़ा हा उसी बी हारियै उसी भारत कोला बापस भेजी ओड़ेआ दूए जेह्ड़े राजा दी अस गल्ल करचै ओह् हे आशोक आशोका इक जेह्डे बडै गै बहादुर राजा हे ते ओह् बिदूंसारा दे पुत्तर हे ते चंद्रगुप्त मौर्य दे पोत्तरु है ते जेह्ड़े आशोका हे आशोका ने कलिंग बार जदूं कीती ओह्दे बाद उ'नें जेह्ड़े युद्ध हा ओह्दे बिच्च दिक्खेआ हा के कि'यां लोके दा रक्त पात होआ दा उस रक्त पात गी दिक्खियै उ'नें अपना जेह्ड़ा पद हा ओह्दे कोला इस्तीफा देई दित्ता ते उ'नें बौद्ध धर्म गी अपनाई लैता ते बौद्ध भिक्षू बनी गेए ते त्रिये जैह्डे राजा है औह् है अकबर दा जैह्डा मुक्खस्थान हा ओह् हा दिल्ली अकबर दे काल च कोई बी जेह्ड़ा धर्म हा ओह्दे बिच्च भेद भाव नेई होंदा हा उ'न्दी जेह्ड़ी इक लाड़ी ही उं'दा नां हा जोद्धा भाई ते अकबर हे ओह् पढे लिखे नेईं हे' अकबर ते बीरवल दियां जेह्ड़िया क्हानियां ना ओह् अज्ज बी हर घर बड़ियां ज्यादा मश्हूर न ते टि बी च बी ओह्दे कार्याक्रम दस्से जंदे न जेह्ड़ी च़ीज मिकी बड़ी ज्यादा प्रभावित करदी ऐ इ'नें राजा महाराजा दे बारे च इंदियें क्हानियें दे बारे च एह् है कि एह् राजा महाराजा हे इ'नें भारत दी पबित्र् भूमी उप्पर जन्म लैता ते इ'नें मुगलें गी ते जेह्ड़े अग्रेंज है उनेंगी अपनी घरती कोला नसाई दित्ता